मै जब भी अपनी कोई नई ड्रॉइंग बनाती हूँ तो मैं यह पहले निर्भर करता है कि मैं उसे किस माध्यम में बना रही हूँ पेंसिल है या वॉटर कलर है या चारकोल है तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने जिस पर मैं बना रही हूँ उस कागज़ को तैयार करती हूँ और यह देखती हूँ की वह एक अच्छी उसकी गुड़वत्ता अच्छी हो दूसरी मैं उसमे यह देखती हूँ की ऑफलाइन और ऑनलाइन स्त्रोत में अगर वह मै किसी इंसान का चेहरा बना रही हूँ तो मैं उसके लिए एक ऑफलाइन स्त्रोत मैं देखती हूँ लेकिन अगर मैं अपने मन से कोई ड्रॉइंग बना रही हूँ तो उसके लिए मैं अपने पूरा मैं पूरी अपनी कल्पनाओं का उपयोग करती हूँ उसके लिए मैं कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन स्त्रोत नहीं देखती और ड्रॉइंग बनाने का प्रोसेस यह होता है कि सबसे पहले हम अपने हल्के हाथों से पेंसिल को चलाना होता है उसके बाद उसकी हर बारीकियों को देखते हुए उसको फिनिशिंग तक ले जाया जाता है